ना हमनायनि आयजें आयलाफोरा जाबाय जेखाय खबाय एनसिलिं एबा मुस्रि आरो फल' ओमफ्राय आस्रा जे बायदिसिना बिदिनो बायदिसिना आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि खखा खाखि बायदिसिना आयजें आयलाबो दं ना हमनो थांनाय समाव जों मालाबा मालाबा बिदिनो बोथोर गाज्रिफोर लोगो मोनो जेब्ला बोथोर गाज्रि लोगो मोनो अब्ला जोङो ना हमनायखौ दोनथ'नानै खारस्लिउ खारस्लिउ फैनो नागिरो जोंनि जायगाया बिदिनो बिफां लायफां औवा बारि बायदिसिना सिंजों फैनाय नालाय जों जोबोर गिखांनाय मोनो बिबायदिनो गिनायनि गेजेरजोंबाबो जों नाखौ हमनानै लाबोयो नाखौ जोङो थांनायनि थांनाय एसेबाबो बोथिसेबाबो हमथारनानै लाबोनो नाजायो जों गिनायनि गेजेरजोंबाबो नाखौ एसेबाबो मोनबोथारनांगोन एसेबाबो लांथारनांगोन साननानै जोबोर नाजानायनि गेजेरजों गुरो नागिरो गोरोमो बिदिनो बिदिनो मालाबा समाव अखा हानायजों लोगो मोनो मालाबा समाव बारहुंखा फैनायजों लोगो मोनो बारहुंखा फैयोबोला जोङो बिदिनो बबेबा सम बबेबा खनायाव ज'मा गासिबो थाथ'नानै दसे जिरायथ'यो जाहाथे बारहुंखाया थांगौबा थांगौबा जोबगौबा जोबगौबा बिदिनो आरो एदिनो बारहुंखा गैआबाथ' अखाल' हायोबा जों जेबो मोना जों बिदिनो गोरोमबाय थायो गुरबाय थायो नागिरबाय थायो नाथाय बारहुंखा फैयोब्लासो जों एसे उसुबिदा मोनो बारहुंखा फैयोबोला जोङो गिनायजों एसेबाबो बबेबा ख'नायाव हाबसोना थानानै लासैयैनो जोङो फैयो जों ना मोनबोयाबोला जोबोद गोसोखौ अखान्थि मोनो बेनि थाखायनो जोङो एसे एलाबाबो लाबो थारनो जुजियो नाजायो जोबोद जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबाबो जोङो नाखौ एसेबाबो लाबोनो नाजायो